दिक्खो जी मेरे मन दे बिचार जेह्ड़े लिखने च ओह् जागदे न ओह् सोसाइटी दे कुछ चीजां जि'नें गी लेइयै बार बार बार मेरै मन च बिचार आंदा ऐ कुछ बिचार मेरे अजकल्ल लोकें गी दिक्खियै आंदे न कि शोटे शोटे बच्चें दा कोई केह् फ्यूचर ऐ अजकल्ल इन्ना फोन इन्नी टैकनॉलजी अज्ज अस दो तिन्न साल दे बच्चे गी दिक्खने तां ओह् फोन चला दा अज्ज अस फैमली च बैठने साढ़े बच्चे बैठदे हर कोई अपना अपना फोन लेइयै बैठे दा में कुछ लिखना चाह्न्नी इस बारे च कि जिसलै अस निक्के होंदे हे कोई कताब पढ़दा हा कोई फैमली कन्नै बैठदा हा कोई गल्ल करदा हा कोई बात करदा हा हून अज्ज दे जमाने च दिक्खो कुछ होर गल्लां ऐसियां न कुछ इमोशनल ऐसे न ऐसियां गल्लां न जेह्ड़ियां मिगी बड़ा इंसपायर करदियां लिखने च अज्ज मीं इंसपायर करदा नेचर गी लेइयै लिखने गी हर तरफ जिद्धर दी तरफ जाओ जिद्धर दी तरफ जाओ पेड़ कट्टा दे ओह् कट्टा दे प्हाड़ियां कट्टा दे रोेड़ बना दी में दिक्खना चाह्न्नी आं कि इन्नी प्राग्रैस अस करा ने आं लेकिन कोई इस तरफ नेईं दिक्खा दा कि साढ़ा इकोलॉजिकल बैलैंस किन्ना खराब होआ दा गर्मी दिक्खो ते गर्मी इन्नी ठंड दिक्खो ते ठंड इन्नी इकॉलजिकल बैलैंस अस आपूं गै खराब करी जा ने पर कोई इस दी नैगेटिव साईड़ पर जाना गै नेईं चांह्दा कोई इस बारे च लिखना नेईं चांह्दा हून साढ़े समाज च साढ़ा कल्चर दिक्खो किस तरफ जा दा ऐ कोई इस बारे च लिखना नेईं चांह्दा साढ़े बच्चे केह् सिक्खा दे न टी वी अस केह् दिक्खा ने आं कुछ कोई इस बारे च लिखना नेईं चांह्दा में इयो सोचानी आं कि अज्ज दी विचारधारा किस तरफ जा दी ऐ में दिक्खनी आं अज्ज दे बच्चें गी पढ़ने दा शौंक नेईं ऐ लिखने दा शौंक नेईं ऐ